आं बाइकिं खालामनो जोबोद मोजां मोनो आं उन्दैनिफ्रायनो दिनैसिम बाइकिं खालामगासिनो दङ आरो आं बाइकिं खालामनानै जोबोद गोजान गोजान जायगायाव थाङो एखम्बा समाव आं गुबुन रायजोआव बारलाङो जेनेबा वेस्ट बेंगल आरो मेघालया बाइकिं खालामनाया मानसिफोरनि जिउआव मोजां गोहोम लाबोयो बाइकिंजों जों गुबुन जायगायाव सहैनानै बे जायगानि मानसिफ्रा माबोरै थायो बिसोरनि गाननाय जोमनाया माबादि बिसोरनि हारिमुआ माबायदि बिसोरो माबादि न' लुनानै थायो बेफोरखौ जों मिथिनो मोनो आरो बे जायगानि मानसिफोरजों रायज्लायनानै जों जोंनि साननाय हनायफोरखौबो जों गुवार खालामनो हायो बेफोर जायगानि मानसिफोरा

आरो गावसोरनि सोमोन्दै जोबोद मोजाङै खोन्थायो बिसोरनि साननाय हनाया जोंनिसिम जोंनि साननाय हनायजों गोरोबो बिसोरजों जों मोजाङै बेबहार दिन्थिनानै बिसोरनि जिउआव मोजां गोहोमबो खोख्लैयो आं सहैनाय माखासे जायगानि मानसिफोर जाथिनि मानसिफोरा जाहैबाय खासि ज'यनतिया आरो सोनाब बंग रायजो वेस्ट बेंगलनि कच राजबंचि आरो बाङालिफोर आरो आसामनिनो दाब दाब जायगानि मानसिफोर जेरै मरान मदक स'नवाल देवरि

आरो माखासे बाङालिफोर बिसोरजों रायज्लायनानै आं बिसोरनि समाजनि जानाय लोंनाय थानाय फोरबो फालिनाय गावजों गाव हेफाजाब होनाय आरो बिसोरो मा मा रोखोमनि आबादखौ मा मा बोथोराव मावो बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनाय जादों बिसोरनि गाननाय जोमनाय धोरोम फालिनाय आरो न' लुनायनि सोमोन्दैबो मिथिनाय जादों बेबादिनो बाइकिंआ मानसिफोर आरो रायजोफोरनि जिउआव मोनसे मोजां गोहोम खोख्लैयो आंनि आंनि मथे बयबो मानसियानो बाइकिं खालामनांगौ एबा गुबुन जायगायाव बेरायहैनांगौ बा दावबायहैनांगौ बेफोरजों जोंनि साननाय हनायफ्रा गुवार जायो आरो गुबुननि फारसे मान सनमान होनो बा होनायनि जोंनाव